म्हाका जर तुमी विचारत म्हाका खंयचो रुतू आवडटा हांव म्हणटलें म्हाका गीम आवडटा गीम म्हणजे म्हजे खातीर उजवाड आनी गीम म्हणल्यार म्हजे खातीर म्हाका याद जाता तो म्हणजे आंबो गीम सुरू जालो की एक तर आमकां ल्हान आसतना जेन्ना आमी शाळेंत वताली तेन्ना रोखड्योच सुटी पडटाल्यो आनी सुटी पडल्यो की मागीर भोंवपाक वचप खेळप मामागेर वचप अशें रोखडें आमचें सुरू जातालें त्या खातीर म्हाका गीम रुतू हो खूब आवडटा आनी गीम म्हळ्ळें की वातावरण पळोवपाकय बरें सुंदर आसता बरेच लख्ख वत पडिल्लें आसता बरें झाडां पेडानी बरें मदीं मदीं वारें येता पळोवपाक म्हाका तें खूब बरें दिसता आनी गीम म्हळ्ळे की म्हजो आवडटो आंबो आंबो खावपाक मेळटा आंब्याची वाड तेन्ना सुरू जाता आनी आंबो म्हणजे फळांचो राजा आंबो मेळ्ळो की आनी आनी कांयच मागीर दोळ्यां मुखार नाका त्या खातीर म्हाका गीम खूब आवडटा गीम म्हळ्ळे म्हळ्ळे की म्हजे खातीर येता तें म्हणजे बरें बरेंशें मनांत अशे विचार येता कित्याक लख्ख उजवाड आसता पळोवपाक वातावरण बरें दिसता आनी आंबो जो एक खूब खास आसा म्हजे खातीर खूब खास फळ तेंय बीं रोखडें बाजरांत मेळपाक लागता आनी ताजो आस्वाद घेवपाक केन्ना काय वर्सभर आमी वाट पळयल्लीच आसता ह्या खातीर म्हाका गीम खूब खूब आवडटा